ہوں ہیلو اوبیر کمپنی سے بول رہیں جی جی میں نے آج آپ کا ایک کیب بک کیا تھا کہیں جانا تھا ہمیں

آپ کا سیٹ پھٹا ہوا تھا اتنی گندگی تھی کیب میں کہ پوچھیے مت اس طرح کی سروس دیتے ہیں کیا آپ لوگ نہیں نہیں نہیں آپ یہ بتائیے آپ جب کسی کو رجسٹریسن کراتے ہیں اپنا تو اس کو یہ سب چیز کے لیے نہیں کہتے ہیں ہائجنک رکھنا ہے صاف ستھرا رکھنا ہے ہر چیز پہ دھیان دینا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا بالکل پورا گندگی ہر طرف پھیلا ہوا تھا سیٹ پھٹی ہوئی تھی اے سی خراب تھا یعنی بولیے تو ٹین آؤٹ آف زیرو ملے گا آپ کو اتنا برا سروس دیے ہیں آپ اس طرح کریے گا تو ہم لوگ دوسرے کمپنی کے پاس جائیں گے بہت سارا آپشن ہے ہمارے پاس یہی ہے نا کہ آپ کا ایپ انسٹال کر دیں گے ہٹا دیں گے نہیں نہیں فیڈبیک تو ہم دے ہی دیں گے وہ الگ چیز ہے لیکن آپ لوگ اس پہ دھیان دیجیے گا نا بھائی آپ ہی لوگ کے انڈر آتا ہے نا وہ لوگ ایجنسی تو آپ ہی کی ہے تو کرنا تو آپ کو ہی ہے نا نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئندہ خیال رکھیے گا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی دھیان رکھیے گا ٹھیک ہے